इंडिया बिच लोक ना चाह् बड़ी पसंद करदे न उ'नेंगी सवेरे उट्ठियै चाह् चाहिदी दपैहरीं चाह् चाहिदी शामीं चाह् चाहिदी जां अगर कोई आई जा उसी चाह् पलैओ ते एह्दा केह् होंदा कि अस चाह् कि'यां बनांदे घर एह् होंदा कि असें पत्ती लैना पौंदी असें हट्टी दा ते साढ़ी इत्थै केह् आखदे जम्मू बिच अस ते ग्रो निं करदे न बाहरा दा ग्रो होंदी ते बाहरा दा लेई आह्नदे अस पैकेट हट्टी दा ते फिर अस केह् करदे कि बस ओह् चाह् लैनी पानी लैना पानी बिच ओह् पाई पत्ती पाई फिर ओह्दे बाद ओह्दे ई ओह् पाई ओड़ी खंड पाई ओड़ी जादा टेस्ट करने ताईं ओह्दा जां मसाला पाई ओड़ेआ जां इलायची पाई ओड़ी प्ही ओह्दे बाद जि'यां उसी गड़क आई जंदी ओह्दे बाद प्ही ओह्दे च दुद्ध पाई ओड़ो गवै दा ऐ ते गवै दा पाओ मेहीं दा ऐ ते मेहीं दा पाओ ते बस लोकें दा एह् आक्खना ऐ कि जेह्ड़ा गवै दा दुद्ध होंदा ओह् थोह्ड़ा पतला होंदा मेहीं दे दुद्धै कोला मेहीं दे दुद्धै दी चाह् जेह्ड़ी ऐ ओह् जादा शैल बनदी ते बस प्ही जि'यां असें पानी ओह् पाई ओड़ेआ दुद्ध पाई ओड़ेआ असें ओह् गड़क आइया ते बस फिर चाह् ते थोह्ड़े चिर उसी गड़काओ ते ते फिर साढ़ी चाह् त्यार होई जंदी ते पिलाओ घुट्ट पर एह् ऐ कि जेह्ड़ी साढ़ी इंडिया बिच लोक न ओह् चाह् बड़ी जादा पसंद करदे न कि अगर साढ़े घर कोई मेहमान बी आई जाह्गा ते अगर कोई बी आई जा कोई म्हल्लें दा गै आई जाना घर म्हल्लें आह्लें दा इ'यै होंदा कि अंजी इसी चाह् पिलाओ इंदे लेई चाह् लेई आओ ते चाह् एह् ऐ कि सारें गी पसंद ऐ कोई ऐसा निं ऐ इंडिया बिच कि जिसी चाह् नेईं पसंद होगी सर्दियें दिनें ते लोग जादा कोला जादा पींदे कि थोह्ड़ी गर्मी आवै इनेंगी मतलब थोह्ड़े गर्म रौह्न ओह् क्योंकि बड़ी ठंड होंदी जेल्लै ते मन बी करदा ऐ चाह् पीने गी ते बस एह् ऐ चाह् दा कि पींदे न लोक बड़े सारे लोक पसंद करदे चाह् पीना ते मिगी बी ऐ पसंद केईं लोक नेईं बी पींदे न उ'नेंगी कॉफी पसंद होंदी वट् मेक्सीमम लोकें गी चाह् पसंद करदे बस इं'या गै बनदी चाह्